हमरा सभक परिबारमे स्त्री पुरुषके जे काज छै से बँटल छै हम खेतक काज बात करैत छिअनि आ ओ घरक काज काज करैत छथिन जेनाकि हम गेलिए खेत पथारमे जेना एखन मानि लिअ आलूए खुनबैके छै हम आलू तालू खुनेलहुँ आ ओ यहाँ जे छै से अपन घरक काज जे छै से घर अँगना ईसब जे छै खाना बनाके रखथिन मानि लिअ खेतमे जे लेबर आर रहैत छै ओकरो सबके खाना ओएह सब ने बनबैत छथिन ईसब जे छै से काज जे छै से हमर हुनकर अलग अलग छै बँटल छै हँ ताहिमे कोनो दुन्नू आदमी मिलजुलके काम करैत छियै ताहिमे कोनो दिक्कत नहि छै अपनो सामंजस्य मतलब ई नहि छै जे अपन हमसब खेत से एलहुँ तऽ घर पर रहला तऽ मानि लिअ हमरो ई टेन्शन नहि रहैए जे खाना केना खाएब नहि खाएब ओ छथिन हमर स्त्री जे भेलखिन से घर से अयथिन पानि लऽ के पानि पीएथिन पूछथिन जे खाना दौं खाना परसिके लगबैत छथिन खाइत छी हमसब फेर अपन काज जे छै से करे लऽ निकलि जाइ छी जेनाकि माले जालके छै एखन ओहो सब ओहो किछु अपन मालके जेना खिचड़िए तिचड़िएके जे खटरा होइत छै मकैके सीधा रोपिके से ओ से जे होइत छथिन ने आश्रम हम छी हँ दुन्नू आदमी मिलके अपन अच्छे से काम करैत छी ताहिमे कोनो दिक्कत नहि छै हँ ईसब जे छै धिआपूताके इसकुले जेना भिनसर भेजैके छै तऽ ई सब घरके स्त्री छथिन हुनके ऊपर ईसब निर्भर छै जे बच्चाके केना तैआर कयल जेतै बच्चाके केना खाना देल जेतै टिफिन दैल जेतै बच्चा छओ बजे इसकुल जेतै तऽ कै बजे हम उठिए सब ओएह जनथिन ओहि सबसँ हमरा सभकऽ नहि कोनो रहैत छै ओ सब हुनकर बँटल छै अपन मिलजुलके करैत छथिन अपन तब ओ सबेरे उठि गेला अपन बच्चाके उठेला स्नान ओस्नान करेला अपनो कयला फेर खाना बनाके लंच पैक कयला बच्चाके केना सात बजे जेना बच्चाके फेर से गड़ी आबैत छै तऽ बच्चाके इसकुल भेजैके रहैत छै तऽ ख लंचो पैक कऽ देला बच्चाके फेर कपड़ा लत्ता पीनहाके गाड़ी पर चढ़ा देला ईसब हुनकर काम छै तै सबमे हमहुँ आर सुबह उठलहुँ तऽ खेत पथार गेलहुँ देखलहुँ जे कहाँ की लेबरके कमी छै अपन ईसब कयलहुँ देखलहुँ मालजालके खाए पीएके तऽ रहैत छै खुएलहुँ पीएलहुँ आ अयलहुँ हमरो सभक अपन फटाक से खाना लगा देला हमहुँ सब खयलहुँ पीलहुँ आ अपना काम चलि जाइत छै तऽ बाहरक जे भी काम छै से हमसब करैत छियै आ हमर स्त्री सब जे छथिन से घरक काज सब करैत छथिन तऽ हुनको कोनो काम जे छै से कम नहि होइ छै हँ काम हुनको बहुत रहैत छै खाने बनबैके रहैत छै तऽ बहुत रहैत छै कोनो मानि लिअ दश परिबारमे दश आदमी छियै दश आदमीके भोजन करेनाइ मामूली बात नहि छै तऽ दुन्नू बेयक्ति अपन मिलजुलके काम करैत छियै खुशी से रहलहुँ ताहिमे नहि कोनो दिक्कत छै सब दुन्नू आदमी मिलजुलके अपन काम धंधा कयलहुँ तऽ दुन्नू आदमीके जे छै से हमरा आरके प्रथा छै ने एनाहिते चलि अयलै शुरूए से आओर अभियो चलि रहल छै पहिने तऽ मानि लिअ जे बाहरो नहि निकलैत रहथिन घरके स्त्री सब लेकिन आब मानि लिअ जे बाहरोमे काम किछु आर भेल तऽ अपन देखि लेला घर पे जेना कोनो बाहर आरके काम आर रहैत छै तऽ से सब अपन देखि लेला ओहि सबमे नहि कोनो दिक्कत रहैत छै तऽ एनाहिते चलि रहल छै परिबारिक जे ब्यबस्था छै से बनल छै पहला जे ब्यबस्था छै से हमहुँ सब बनाके रखने छी बाबा परबाबा बला हँ एहिसबमे नहि कोनो दिक्कत